جب ہم اپنے کھیت میں کھاد ڈالتے ہیں یا کیمیکل ڈالتے ہیں تو کھیت کی اپجاؤ شکتی کم ہو جاتی ہے جس سے فصل اچھی نہیں ہو پاتی ہے اور کھیت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور فصل کو بھی نقصان ہوتا ہے کھیت کی مٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور فصل کو بھی نقصان ہوتا ہے کیمیکل ڈالنے سے کھیت میں کیڑے مکوڑے زیادہ تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں جس سے کھیت کیڑے مکوڑے کھیت کے فصل کو نشٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ فصل برباد ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے جس سے فصل کی اچھی پیداوار نہیں ہوتی ہے فصل کو زیادہ سے زیادہ کھاد نہیں دینا چاہیے جس سے فصل کی پیداور خراب ہو جائے اور کھیت کی ارورتا شکتی کو بڑھانے کے لیے کم سے کم کم کم کھاد یا کیمیکل کیمیکل تو نہ کے برابر ہی دینا چاہیے کیوںکہ کھاد کیمیکل کیمیکل میں کیمیکل سے کھیتوں میں کیڑے لگنے شروع ہو جاتی ہے اور فصل کو برباد کر وہی کیرے فصل کو برباد کر دیتے ہیں جس سے مٹی کی کھیت کے مٹی کی ارورتا شکتی گھٹ جاتی ہے پہلے کے زمانے میں کیمیکل کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا اور کیمیکل کو نہ ہی کھیتوں میں ڈالا جاتا تھا جس سے جس سے کھیت کی فصل اچھی طریقے سے اگ جاتی اگتی اگائی جاتی تھی اور پہلے کے زمانے میں نہ ہی فصل خراب ہوتی تھی اور نہ ہی فصل کی بربادی ہوتی تھی اب کے زمانے میں زیادہ زیادہ تر کسان کیمیکل ڈالتے ہیں جس سے کھیتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور کیڑے لگنے سے کھیتوں کی فصل کی ارورتا شکتی گھٹ جاتی ہے کھیتوں کی فصل برباد ہو جاتی ہے کھیتوں کی فصل کھیت کی فصل زیادہ ماترا میں نہیں پیدا ہو پاتی ہے جس سے کہ کھیت کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس کی مٹی کی مٹی بھی زیادہ پربھاوت ہوتی ہے اور مٹی خراب ہو جاتی ہے جس سے مٹی کی ارورتا شکتی نہیں بڑھ پاتی ہے کھیتوں میں کم کیمیکل ڈالنا چاہیے جیادہ جیادہ کیمیکل نہیں ڈالنا چاہیے کیمیکل ڈالنے سے کھیت کے فصل بھی برباد ہو جاتے ہیں کھیت میں سب سے اچھی بوائی کرنے کے بعد کھیت میں زیادہ اگر کھیت میں زیادہ پانی لگ جائے تو کھیت کی فصل برباد ہو سکتی ہے اور پانی نہ لگ نہ ملے تو کھیت کو بھی کھیت کا بھی نقصان نقصان پہنچتا ہے